सतावीह फ़बरवरी ॿ हज़ार ॿारहं अठावीह डिसेम्बरु अरिड़हं सौ अठासी पंद्रहीं डिसेम्बरु ॿ हज़ार अठ अठी अक्टूबरु ॿ हज़ार यारहं नाई जुलाई ॿ हज़ार टेवीह